कोविड नाइंटीन के समय इतनी बड़ी महामारी कोविड थी कोविड नाइंटीन की उस समय तो हर आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था मन में डर और अपने परिवार को और अपने को लेके इतनी ज़्यादा चिंताएँ थी कि उसकी स्थिति तो अब दुबारा ना आए तो ही बढ़ियाँ है और हम लोगों ने कोविड नाइंटीन के समय अपने को अपने परिवार को बचाने के लिए बहुत सारे चीज़ों का उपयोग किया था जैसे हम लोगों ने अपने आपको और अपने परिवार को कोरेंटाइन कर लिया था कि कहीं रूम में रहना और एक दूसरे के यहाँ कहीं भी जाना और ना आना और गरम पानी का उपयोग और जैसे है सेनिटाइज़र का उपयोग अच्छे से हाथों को रगड़ के धोना और आसपास रिलेशन के लोगों को भी मना कर दिया गया था उस समय कि आपलोग भाई कोरेंटीन रहिए अपने अपने घरों में रहिए मास्क लगाना और भी बहुत सारी चीज़ों का जैसे बाहर से कोई भी खाना सब्जी वगैरह नहीं लाते थे हमलोग हमलोग अपने यहाँ से ही सब्जी गाँव में ही खेती मतलब सब्जी की खेती जो है कि उसको सब्जी को उगा कर अपने घर वाली सब्जी ही खाते थे बाहर से लोगों का आना जाना सब रुक चुका था और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो कोरेंटाइन के समय कोरोना कोविड नाइंटीन के समय जो दवाई थी कुछ सरकारी हॉस्पिटल से कोई जाके लेके आया था वो परमानेंट जिसकी भी थोड़ी सी भी तबियत खराब होती थी तो सरकारी हॉस्पिटल से जाके आदमी तुरन्त दवा वगैरह ले लेता था और एक आदमी जाता था और बाँकी सभी लोगों के लिए दवा लेके आता था इस हिसाब से वो महामारी का समय महामारी के दौरान हमलोगों ने अपने का और अपने परिवार का खुद ख्याल रखा बाँकी सरकार की तरफ से भी बहुत सारी सावधानियाँ को बरतने के लिए कहा गया था सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमलोगों ने अपना वो महामारी का समय उसको किसी तरीके से उसको जो है कि कटा